नमस्ते साहब नमस्ते बस राम राम तुसेंगी बी मिस्तरी साहब इक्क तुंदे कन्नै शकैत लानी ऐ में मिस्तरी में इन्ने मिस्तरी कोल कम्म कराया मेरे घर मेरे घर सब कुछ ठीक ठाक चलदा रेहा सारे मिस्तरी नै मेरे कम्म मेरी लाज़ रक्खी मिस्तरी जी में इंया लाह्मां लेना निं चाहंदा मेरा मूड बनी गै गेआ इं'या मिस्तरी जी तुसें बाहर साढ़े बेह्ड़े पाया फर्श उस दिन में तु'सेंगी आक्खेआ बी ऐहा कि थोह्ड़ा सीमैंट जादै पाओ नेईं नेईं मिस्तरी ऐसी कोई गल्ल निं ऐ नेईं नेईं मिस्तरी तुस गल्ल मेरी सुनो तुस मेरी गल्ल सुनो मिस्तरी अस एह् आं अस आं मजदूर बंदे मिस्तरी मिस्तरी में गल्ल नेईं